असांजे सिंधी समाज में केतिरा वॾा संत थिया जीअं त भॻति कंवर राम साईं लीलाशाह साईं टेऊंराम साधू वासवाणी ऐं दादा जशन वासवाणी मां दादा जशन वासवाणीअ जो हिते ज़िकर कंदुसि त कीअं न हिननि असांजे समाज में सुॼागी आंदी ऐं स्त्री जाति खे पढ़ाइण लाइ हिमथायो ऐं हिन खां पोइ दादा जशन वासवाणीअ हिननि जे कार्यनि खे अॻिते वधायो जीअं त ग़रीबनि जी मुफ़्ति सहयता इलाजु ऐं खाधे पीते जो बंदोबस्तु वग़ैरह ऐं दादा जशन केतिरनि खे मुक्ती मार्ग पिणु ॾेखारियो सत्संग ऐं कीर्तन ज़रिए मां हिते दादा जे लाइ हिकु कविता चवंदुसि दादा जशन जो जनम ॾींहुं आयो गीत ख़ुशीअ जा गायो ऐं ख़ुशियूं मनायो दादा हुयो संगत जो महिबूब ऐं मनठार ॼाणे थो इहा ॻाल्हि सॼो हीअ संसार दादा हर हंधि इहो संदेश आहे सुणायो दुखियनि ऐं दरिद्रनि जी शेवा में प्रभु पायो हर रोज़ु कुझु वक़्ति शान्ति में ॻुज़ारियो टुॿी ॾियो अंदर में पाण जाती पायो हिंसा जे खाधे खे तव्हां बिल्कुलु छॾियो पखियुनि ऐं पसुनि खे मिठा तव्हां आज़ादु छॾियो दादा जी सिंधीअ में रूह रिहाण कीअं भुलायां मिठिड़ो आवाज़ ऐं असीम आनंदु मां कीअं भुलायां अॼु बि पूना ऐं ॿियनि हंधा शेवा कार्य हलनि था दीन दुखियनि ऐं अॿुजनि खे सहारो ॾियनि था सत्संग जी सिरहाण रोज़ जारी आहे दादा जी संगत दुनिया खां न्यारी आहे दादा अॼु बि असांजे विच में आहे केरु थो चवे त हिते प्रभु न आहे सत्संग में रोज़ु धुनी लगायूं वठी प्रभूअ जो नाम हरी कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम दादा संगत में राम नाम जा हीरा विरिहाया करे आसीसु सजण ते थिया लाया सजाया